हा दीदी मां न वार मूंखे कलर कराइणा आहिनि हैलो हा

हा हा वारनि जो त हा मुंहिंजे माइटनि खे ॾाढो वणियो ऐं मां मुंहिंजी हिकु साहेड़ी ईंदव उन मूंखे तव्हां मुंहिंजे बारे में मां तव्हांजी तारीफ़ कयमाव की हीअं दीदी ॾाढो कलर सुठी कंदी आहे ऐं मुंहिंजा कलर वारा बि ॾाढा मस्तु कया थी ऐं कलरनि में शाइन बि अची वई आहे वारनि में तंहिं करे मुंहिंजी साहेड़ीअ चयो त मूंखे एड्रेस ॾिए त मां तव्हांजी एड्रेस त ॾिनीमास त तव्हां उन्हनि जो बि कलर सुठो कजो ऐं न यानी हूअ कराईंदव कलर गोल्डन ऐं ब्राउन ॿई मिक्स करे हा न न हा न तव्हांजो त कम मूंखे वणियो तॾहिं मां भेण मुंहिंजी साहेड़ीयुन ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे बि ॿुधायो त हो ख़ुशि थी विया ऐं तव्हांजो घर असांजे घर जे पासे में बि आहे त मां मुंहिंजी साहेड़ी खे चयोमास वञी करे कराए छॾजाइं त ईंदव हूअ टाइम पोइ तव्हांखे फ़ोन कंदव त तव्हां टाइम ॿुधाए छॾिजो की घणे वजे आये हा साइड जी त हा त तव्हां लोरियल जा घणा वठंदा आहियो पैसा हा हा मूंखां त कोन्ह ह आ हूं हा ठीकु आहे मां सुभाणे आ न पोइ मोकिलिंदीमास पर मूंखे न पोइ शिकाइत न अचनि खपे की दीदी मुंहिंजा त सुठा कया ऐं मुंहिंजा वरी ईअं करे छॾिया त घटि में हुन वार धोहारे बि मोकिलिंदा न कलर जा